सिलाइ बुनाइ करैके प्रेरणा हमरा बच्चेसँ देखैत रहियै मम्मीके मौसीके दादीके सिलाइ करितैय स्वेटर बुनितै पर्दा बनेतै फूल पर्दाके फूल सभ बनेबितै डाला डौरा सभ बनितै बच्चामे हमरा मम्मी एगो स्वेटर बुनिकऽ देलकै ओकरा पहिनके इसकुलो गेलौ रहियै इसकुलमे सभ बहुत पसन्द कर करै तऽ ओहि सभ देखिके हमरो मोनमे इच्छा भए गेलै कि हमहुँ सिलाइ सिखियै पहिले तऽ मम्मीसँ सिखैके कोशिश कर लियै उटाङ्ग पुटाङ्ग सभ बनलै कपड़ा ओकर बाद बाहरसँ मास्टरसँ जाकऽ सिलाइ कढ़ाइवला मास्टरसँ जाकऽ सिखलियै सिलाइ कढ़ाइ करनाइ तब स्टार्ट करलियै सिलाइ कढ़ाइ करै कऽ बादसँ तब आदमी सभ ब्लाउज कोइ सिलाबै लगलै कोइ पेटीकोट सिलाबै छै कोइ साड़ीमे फाल्स लगबाबै छै एहि सभसँ थोड़ा बहुत आमदनी भए जाइ छै आओर अपना हाथके एगो हुनर भी भए गेलै कभी कोइ बात होतै तऽ बा अपनासँ लोक अपना पैरपर लोक खड़ा रहै छै पर्दा उर्दा सभ कुछ सी लै छियै कुर्ती सूट हर चीज सिलाइ करै लए आबै छै स्वेटर रङ्ग बिरङ्गके डिजाइनके स्वेटर बनि जाइ छै बच्चा सभके छोटा छोटा बच्चा सभके स्वेटर बनै कऽ दै छियै सभके बहुत पसन्द आबै छै बड़ा आदमी सभ भी दै छै ऑर्डर एहिठाम गर्मियेमे दए दै छै ऑर्डर स्वेटर बुनै कऽ तऽ ओकरा सभके गर्मियेसँ स्टार्ट करि दय छियै स्वेटर बुनना ओकरा सभके बुनि बुनि कऽ सभके स्वेटर दए दै छियै